पहले बार जो खाना बनाए तो खराब हो गए थे तो फिर बनाने के सीखे जो फिर सुधार हो गए